आङो ओरैनो थानाय समाव बिजाब फरायनाय जायो आरो बिजाबफ्राव सल' सल'माफोर फरायनाय जायो आरो सोरनिबा हिसट्रि मानसि गेदेर फेमाजफोरनि हिसट्रि फरायनाय जायो आरो आं बिदि फरायनानै जोबोत मोजां मोनो मानोना बिसिनि लिरनानै गालांनायखौ फरायनानै जोबोत मोजां मोनो आरो माखासे समाव आङो मबाइल गेम गेलेनाय जायो आरो माखासे समाव मिउजिक खोनासंनाय जायो आरो माखासे समाव सावथुनफोर नायनाय जायो बेबादिनो आङो आं ओरैनो थानाय समाव समखौ बारहोहरनाय जायो आरो बिजाब फरायनानै आं जोबोर मोजां मोनो आरो भिदिअ गेम गेलेनानै आङो जोबोर मोजां मोनो आरो मुभि नायो आरो जायगा बेरायनाय भिदिअफोर नायो आरो जायगाफोर नायो जायगा मोजां मोजां नायनाय जायो आरो सोरबा भिदिअफोर मोजां मोजां नलेदजफोर होनाय नायनाय जायो आरो सोरनिबा मोजां मोजां हिसट्रिफोरखौ नायनाय जायो आरो बेबादिनो आङो ओरैनो थानाय समखौ बारहोहरनाय जायो आरो जायगाफोर नायनाय जायो